देखियौ हमरासभके जे अगल बगलमे गाछ लगेने छियै गाछ पोसै छियै ओकरा गाएसँ बचेलहुँ महीँससँ बचेलहुँ सढ़हासँ बचेलहुँ पाड़ीसँ पाड़ासँ बचेलहुँ एहि पाँच जीवसँ जे बचाए देलहुँ तऽ ओहि ओतय हमसभ बेसी काल रखबारी कयलहुँ ध्यान देलहुँ जे हमर गाछ कोनो माल जाल खाए नहि पशु प्राणी काटए नहि कियो मनुष्य तोड़ए नहि ओहिमे सँ जे एगो ठाढ़ि तोड़ि देत तऽ ओ गाछ हमर घबाह भऽ जायत ओहि दुआरे ओहि गाछके हम बढ़िआँ जँका पालन पोषण बेटा बेटीसँ बेसी ममता दए कऽ ओहि गाछकेँ हमसभ पालन पोषण करै छियै जेनाकि ओ नारियलके गाछ रहै छै सुपारीके गाछ रहै छै सरीफाके गाछ रहै छै लीचीके बगान रहै छै आमके बगान रहै छै अथि या केराके बगान रहै छै सभचीजके बगान रहै छै ओहि बगानमे पाँच गोटा सात गोटासँ मेल कऽ लेलहुँ आ सभगोटा ओकरा हरदम ओगरलहुँ ध्यान देलहुँ ओतय जँ किछु एगो आयल तऽ एहन टीना बान्हि देने रहलहुँ जे एक बेर ओकरा एगो डण्टा मारि देलहुँ ओ फटफट उठल ओसभ जीवा जन्तु भागि जाइ छै गाए गैआ भागि जाइ छै महीँस भागि जाइ छै पाड़ी भागि जाइ छै गौर भागि जाइ छै गाएके बच्चा ओकरासभके ब् बचा कऽ लोककेँ कहलहुँ जे हमरा पौधामे तोँसभ भीर नहि हमर ई कलम छी ई कलम गाछी लगबै छी ई हमरा फल्लाँ लागल यए एहिसँ हमरा उपलब्ध होइए एहिमे अहाँसभ नहि भीरू बाँसके हमसभ मौर जँका बनाए लेलहुँ एकहकगो बाँसके डोमाके हाथे ओहि गाछमे पहिरा देलहुँ जा ओ गाछ समर्थ भेल ता ओ मे ओ ओ ओहिमे ओ जाफरी बुनि कऽ देने रहलहुँ जहन ओ गाछ हमर नम्हर भऽ गेल तहन ओ जाफरी हटाए देलहुँ ओहिमे मे तीन दिनपर पानि ढारलहुँ पाइप द्वारा पानि देलहुँ जे पाइप द्वारा पानि दै छियै तऽ जड़ि नहि हिलल तहन पौधा पनगै छै तहन पौधा होइ छै ताहि दुआरे हमसभ बड्ड मेहनतिसँ मिथिलाञ्चलमे पौधा लगबै छियै बेटा बेटी बुझै छियै ओकरा ई बुझै छियै जे ई वृक्ष नहि छी गाछ नहि छी ई पौधा हमर सन्तान छी ओ ओहि सन्तानक हैसियतसँ हमसभ फलके गाछ लगबै छी आम कटहर लीची सरीफा सभचीजके गाछ हमसभ ओहिना पौधा लगाए कऽ समर्थ बनबै छियै तहन ओहिमे फल होइ छै ओ फल किछु बिकाए गेल किछु बालो बच्चा खयलक किछु हीत प्रेम दोस्त मित्र सर कुटुम मिथिलाञ्चलमे तऽ बड्ड परसल जाइ छै तिनको दै छियनि हमसभ तऽ हमरासभके मिथिलाञ्चलमे इएह व्यवहार छै हमरासभक मिथिलाञ्चलमे अहिना पौधा पालै छै